مجھے ایک ٹی وی شو جس کا نام ہے دا کپل شرما شو بہت زیادہ پسند ہے یہ کامیڈین سیریئل ہے جبھی میں اپسیٹ ہوتی ہوں یا میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں تو میں اسے دیکھتی ہوں اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں خوش ہو جاتی ہوں بالکل مجھے لگتا نہیں کہ میں تھکی ہوئی تھی میری تھکان بالکل بھی دور بہت دور ہو جاتی ہے